हाँ बोलिए

अच्छे से पढ़ा रहें हैं हाँ मैं मानती हूँ कि मैं ध्यान नहीं देती अभी क्या करें बताइए तो थक गए हैं बच्चें को संभालते संभालते बच्चें मेरी बात माने तब ना बच्चे मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं ख़ाली अपने मन का करते हैं मैं बोलूँगी क्या तो वो करेंगे क्या मैं कहूँगी क्या तो वो सुनेंगे क्या अब बताइए मैं क्या कर सकती हूँ हाँ बोलना तो चाहिए मैं बोलती भी हूँ किसकी क्या करूँ मैं तो यही सोचती हूँ कि उनका नाम फालतू लेकिन क्या करूँ कि बच्चों के बारे में सोचना पड़ सकता है कि नहीं नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा कुछ सोच कर मुझे पीछे हट जाना पड़ता है हाँ दिक्कत तो अब हो ही रही है तो बताइए क्या हल है बच्चे कहाँ मेरी सुनते हैं ख़ाली कि अब बताइए छोटे बच्चें तो हैं नहीं कि हमको उन्हें समझाना बताना और डाँटना पड़ेगा बड़े बच्चें है भाई वह तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि ख़ुद से पढ़ें और उन्हें इतना तो समझ होना चाहिए क्या मैम हाँ मैं जानती हूँ कि बच्चों पर ध्यान देना चाहिए लेकिन अब क्या कर सकते हैं बताइए हाँ अब अगली बार सुनाएंगे अब क्या करें हाँ मैम मुझे बच्चों को देखना चाहिए लेकिन अब क्या करें बच्चें मेरे कंट्रोल में हैं ही नहीं हाँ मैम मैं अभी बच्चों का कम्प्लेन कर भी देती हूँ तो फिर क्या बच्चों को यहाँ से मार के भगाना पड़ जाएगा उनका नाम काटना पड़ जाएगा इनका नाम काट दिया गया कॉलेज भी काट दें हम लोग तो फिर कल को तो बच्चें कहीं के भी नहीं रहें फिर उनका कहीं एडमिशन नहीं होगा तो फिर ऐसे थोड़ा समझ के मुझे फिर नहीं तो आगे कम्प्लेन करना पड़ता है